हमे बीमार रहै छै तऽ कहै छै ठीक भए जेतै कोइ बाबा मतलब ओझा वैद्य आबै छै तऽ कहै छै एकरासँ झड़वाबय फुकवाबय लए तुरन्त ठीक भऽ जाइ छै कारण कि एगो आदमी ओकरापर विश्वास कऽ लै छै लेकिन फिर भी रोग रहै छिकै तऽ दबाइ बीरोसँ छूटै छिकै ओझा वैद्य कयलासँ थोड़े ही छूटै हिकै नहि छूटै छिकै लेकिन आदमी ओकरापर विश्वास कयने रहै छै कतेक विश्वास करै छै तऽ छुटि जाइ छै लेकिन ओ दबाइ खयतै तभिए ने छुटतै ओझा वैद्य देखयलासँ नहि छूटै छै एहि करि कऽ की कहै छै आदमी बहुत जगहसँ देखाए आबै छै लेकिन फिर भी ठीक नहि होइ पाबै हिकै लेकिन जाइ हिकै फिर भी ओझा वैद्य देखबय लए लेकिन झाड़फूख करलासँ नहि होइ छै दबाइ खयलासँ होइ छै